हैल्लो हां जी कुन बोला ने तुस में सोचा दी ही त्रिकुटा दियां प्हाड़ियां कीह् निं चढ़ांऽ

ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ